جی جی میں سپر مارکیٹ سے ہی بات کر رہا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ بتا سکتی ہیں جی ضرور بتاؤں گا آپ اپنے پھل اور سبزیوں کے نام بتائیے میں ایک ایک کر کے آپ کو ان کے ریٹ بتا سکتا ہوں آج کی تاریخ میں ایک کلو کیلے کے ریٹ آپ کے نبے روپے ہیں اور بتائیے اچھا ایک کلو پومیگرینٹ کے ریٹ آپ کے ڈیڑھ سو روپے کلو ہے ڈیڑھ سو روپے ہیں ایک کلو مینگوز کے جو ریٹ ہیں وہ اسی روپے ہیں ایک کلو گریپس کے جو ریٹ ہیں آپ کے وہ آپ کے ستر روپے ہیں ایک کلو نیمبو کے جو ریٹ ہے وہ ساٹھ روپے ہے ایک کلو ایک کلو سیب کے ریٹ جو ہیں وہ ایک سو چالیس روپے کلو ہے ایک کلو سنترے کے ریٹ ایک ایک سو بیس روپے کلو ایک سو بیس روپے

ایک کلو پپیتے کے ریٹ اسی روپے کلو ہے جی جی میں پیک کر جی بول میری شاپ میم رات کو نو بجے تک ہم بند ہو جاتی ہے ہماری شاپ جی جی آپ جی جی میم میں بنا دوں گا ٹھیک ہے